झाडां भितर गुलाब शेवतीं जासवंद रोजां अनंत जायी आबोलीं वांयगीं मिरसांग्यो बेंडी केळीं पेरू चिकू निरपोणोस तोरींग गड्डे मोको तांबडी भाजी सांसव भाजी मुळ्या भाजी चिडकी मिडकी इरगिर्द तवशें मोगें घोंसाळें मुळ्या भाजी दुदी कणगां भितर जाळी कणगां मुळी काटेकणगां तांबडी कणगां कारांगे हें सगळें हांव रोयतां कारण मार्केटांत जें आमकां भाजीपालो मेळटा तो सगळो कॅमिकल यूज केल्लो आसता आनी तो खूब म्हारग आसता तेका लागून हांव घरा कडेन रोयतां ज्या कारणान हांव तांचें सारकें केर घेतां आनी तेंकां हांव फक्त मेन्युअर घालून तेंकां हांव ग्रो करतां आनी तें सुद्दां सिजनाचेर डिपेंड आसता थोडीं जीं आसा तीं थोडीं गरमे दिसान जाता आनी थोडीं जीं आहा तीं पावसा दिसान जाता